हैलो हँ बालाजी होटलसँ बाजय छियै जी ई कहलहुँ जे आब हम तऽ अपनेके पुराना कस्टमर छी लेकिन आब जे लागैए लक्षणसे आब हम नहि रहि सकब पुराना कस्टमर नहि नहि अपनेके एक तऽ होम डिलीवरी वाला समय पर नहि आबैए आओर अपनेके जे खानाके जे क्वालिटी जे छै ओ से गड़बड़ा गेल हँ दालि जे यऽ से पनिसा जकाँ दालि आओर सब्जी जेए से सब्जी असिद्धो सब्जीए जे सिद्धो नहि रहैए आ भात ओ मोटका चाउरके भात रहयए एनामे नहि न रहि सकब आओर रहल बात पैसासे अहाँ बढ़ा लेलिए हँ आ समयसँ से नहि पहुँचाबय छियै खाना पीना तऽ एनामे थोड़े रहि सकबय हमसभ अपनेके कस्टमर हमरा सभकेँ जतऽ निक खाना मिलतय जतए नीक भोजन मिलतय दू टका बेसी लागऽ कि कम लागऽ ओ तऽ दूरके गप छै लेकिन जतए नीक खाना मिलतय जतए टाइम टेबुलके केयर रहतय जे टाइम पर खाना पहुँचेतय तऽ ओतए न हमसभ खाना खेबय खाना लेबय ऑनलाइन करबय बुक करबय एहि दुआरे आब हम अहाँसभके अहाँकेँ कस्टमर नहि रहि सकब आओर ई खाना लएके चलि जाउ